जोंनि बे आबाद मावनायनि माबायाथ' जाहैबाय जोंना बांसिन मोननाय माबायानो माइयानो आरो जोंना आरो बेनि आरो जेबो गैया आरो जोंना बांसिन जायोबा माइ आरो फाथो बेफोरल'सो आबादा जायो जोंनाव आरो बेनि मैगं थाइगङाथ' बारा जाखाया जोंना जेबो आबादानो जाया जों दा माइखौ बांसिन मोनो आरो आबादनि माबायाव जों दा बेखौनो माइ गायो हालेवो गायो फुयो जों बेखौनो आबादा बे माइयावनोसै नालाय जोङो बे माइ गायनानै जायो फुनानै जायो हालेवो बिदिनो बायदिसिना टेक्ट'र आरि होनानै गायो खामला दामला होनानै गायो एखनबा जोंबो आरो खामला गायहैयो हाजिरा मावहैयो बिदिनो जों माइयावसो बांसिन आबाद मोनो नालाय जों आरो माथो मावबावनो मैगं थाइगङाबो जोंना बारि बुरियाबो गैया नालाय बिदिनो खलबसे खलबसे माथो आबाद मावनानै जानो रोंनो जोंलाय जोंहाथ' जेबो फिथाइ सामथाय गायनानै आबाद खालामनानै जानो हाफ्रानो गैया नालाय जेनेबा जों माइखौ गायो दुब्लि दङ बिदिनो बे दुब्लिखौनो गायनानै जायो आरो जोंनि आबाद मावनाया माइयावनो बांसिन मोनो आरो जोङो जोंनि आबादा बे माइयानोसै आरो आरो जोङो बिदिनो आबादानो माइयावनो नालाय जों माइ खामला हायो माइ खामला माबायो मोनो हानानै मोनो आरो जोंबो एखनबा खामला होफिनो दानि जुगावथ' बिदिनो ज' ज' माइ हालायनाय मालायनाय दङ नालाय माइ हायो जोङो माइ गायनायावबो बिदिनो ज' ज' गायो फुयो जोंहा आबादा बे माबा नालाय माइयानो नालाय जों दा माइ गायनाय फुनाय आबाद खालामनाया जों बे माइखौनो जों बांसिन मावो आरो गायो फुयो हानाय समाव हायो मावनाय समाव मावो गायनाय समाव गायो फुयो जोङो बेवहायनो ज' ज' मावलायनानै आबदखौ जों माइनि आबादखौ जों बोखाङो जों बेजोंनो जायो आरो जों दा बेखौनो मावनानै जायो जोङो बेखौनो जों दा मोजां मोनो आरो बेनि बारगा बेनि अनगायै जोंहा जेबो माबा गैया आरो आबाद मावनानै फिथाइ सामथाय गायनानै जानाय मानाय जोंहा बारि गैया टाउनाव बे माबायाव थानाय नालाय जोंहा टाउनाव थानाय नालाय जेनेबा बेंटल एरियायाव थानाय जोंहा बाजार खाथि खाथियाव थानाय जेनेबा जोंहा हा गैया बिदिनो दलतसे दलतसे न' लुनो आन्था थानाय मानाय नालाय जोंहा आबाद खालामनानै फिथाइ सामथाय मैगं थाइगंनि आबाद खालामनाय जेबो माबा गैया आरो जोंहा दा जोंनि आबाद मावनाया दा जों गायनाय फुनाय माइयावनो बांसिन मोनो आरो फाथोफोरखौ मोनो फाथो आबाद मावो बिदिनो दुब्लिफोराव माइ गायबा माइ गायो माइ गायजोबनो हायाबा फाथो फोयो जों बेखौनो आबादखौ थिखांनानै लायो आरो जोङो आं दा बेखौनो बुंनानै आं बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय आरो